सगल्या व्यायामा भितर सगल्यात बरो व्यायाम म्हळ्यार पेंवप हातून हाताचो पांयाचो व्यायाम बरो जाता सगल्या शरिराचोय व्यायाम जाता एखादो पेंवपी उदकांतल्यान भितरल्यान पेंयता तेन्ना ताका स्वासाचेर नियंत्रण दवरून पेंवचें पडटा आनी ताका लागून स्वासाचेर नियंत्रण कशें दवरचें हें ताका बेस बरें कळटा